हॅलो आ मॅडम तुमी तुमचें नांव किदें आनी खंयच्यान उलयता तुमी हा कितले सा कि खंय खंयच् खंयसर तुमी खंयसर व्हेल्लें तुमकां हंयचान हंय हाळ्ळें ट्रीप शांतादुर्गा देवळातल्यान शांतादुर्गा देवूळ खंयचें फोण्याचें आ थंयच्यान म्हापशा मेरेन तुमकां तुमी कॅब घेतलेली आमची बूक केल्ली आ कितले घेतलेले तरी सातशी मॅडम हे खूब कमी आसा सातशी एक्चली आमी हेज्यान चड घेता हे त सातशी रुपया तेनी खुबूत कमी घेतला तेन्ना हांव नास हांव नासलें तेन्ना तेन्ना आनी कोण आमचो ड्रायवर आसतोलो तेणी तेका खबर नासतलें पूण अ अक्चली आमी हेज्यान चड घेता कमीत कमी आमी एक हजार कमीत कमी आमी एक हजार तरी घेता बट तेणी म्हाका दिसता तेका कांय खबरना म्हुणून ताणी कमी घेतला आसतले पण मॅडम आमी नासले न्हू आमकां खबरना तशें जाल्या तुका आमच्या हितून येवचें पडटलें ऑफिसान येवचें पडटलें आनी मेळचें पट्टलें आनी उलोवचें पट्टलें किऱ्या आमी हेज्यान चड घेता हरशीं पयशे तुमी विचारपाक शकता तुमी दुसऱ्या टॅक्सी हेतून तुमी इन्क्वायरी काडपाक शकता हे हेज्यान एक्चली आमी चड घेता हांव तुमकां दिता पूण टुमकां ऑफिसान येवचें पडटलेंच बरें बरें